मनोरंजन के लिए काफ़ी साधन हैं चाहे एक क्षेत्र की बात करें या फिर एक ज़िंदगी की बात करें लोग परेशान होते उदास होते हैं और अपना मनोरंजन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं जैसे कि कि हर क्षेत्र में पार्क जैसी जगह बनाई जाती है पार्क में लोग जाते हैं वहाँ बहुत सारे लोग मिलते हैं उनके साथ उठना बैठना अपने दुख सुख बाँटना हँसी मज़ाक करना और और साथ में सुबह के वक़्त जाते हैं तो एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते योग करते हैं योग भी कई प्रकार के होते उसमें भी हँसने के योगासन होते हैं उसमें भी एंटरटेनमेंट का होता है मनोरंजन उसमें भी लोग कर लेते हैं एक्सरसाइज़ भी बहुत कई प्रकार की होती हैं और इससे इससे मतलब दिमाग़ को शांति मिलती है और वहाँ लोग होते हैं उन से बातें भी करते हैं समय साथ बिताते हैं और एक साथ लोग बैठते हैं आज के आज की जेनेरेशन में लोग एक साथ बैठते हैं फ़ोन चलाते हैं लैपटॉप चलाते हैं उसमें उसमें भी काफ़ी मनोरंजन की चीज़ें आती हैं देखने काे मिलती हैं मज़ाक में मज़ाक के काफ़ी सारे वीडियोज़ वग़ैरह आते हैं उसे देख कर लोग ख़ुश भी होते हैं मौज मस्ती भी करते हैं बाते करते हैं तो वो उन वीडियो को देख कर जो बातें करते उससे भी मनोरंजन होता है गेम्स खेलते हैं ऐसे काफ़ी गेम्स आते हैं जो बहुत मज़ेदार होते हैं उससे भी मनाेरंजन होता है जैसे टेलिविज़न की बाते करें टेलिविज़न में कितने सीरियल्स आते हैं उन सीरियल्स में कुछ सैड भी मूमेंट आते हैं कुछ मनोरंजन वाले मूमेंट भी आते हैं और इसके अलावा इसके अलावा मूवी देख कर भी काफ़ी कुछ काफ़ी हद तक मनोरंजन की सुविधा मिलती है लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मनोरंजन के लिए एक मस्ती के लिए उसे और एक ख़ुशी के लिए